हेलो कतऽ छिऐ कॉलेजमे अखन मौसम खानपान सब अच्छा हइ छै ने ओ आओर सब बताबऽ की की खाय छिऐ अभी सावनमे

ओ ओ ओ बाबा धाम जेबै ओ हमरा तऽ नहि हेतै अखन ढेरी बरसातमे बड्ड बुरा तरहसँ रहै छै हँ जेबो गे कहलिओ जेबौ तब ने देखबो तोरा

हँ हाँ दुर्गापूजा मे तऽ हम तऽ ओ हँ दुर्गापूजा हेतै ताहिमे एबै

तुहो या ने गीत सुनिहे हँ आओर सब तऽ ठीकेठाक छै ओएह पानी भरि बरसात हइ छै जल मतलब जमा भए जाइत छै सड़कमे हँ ठीकेठाक होइत छै खानपानके बहुत दिक्कत भए गेल छै हँ जेबौ अच्छा जेबहो